अ बबेनिफ्राय अ माबाफोर नांगौमोनबा

औ ओं औ औ दङ आंनाव

औ ओरैनो बिसांसिम नांगौमोन थामजि अ अ अ औ औ औ औ औ

मानि बे नोंसिनि डिजाइनजों थांसिगोन सिमफोलब्लालाय एसे खम थांगोन आरो ओरैनो डिजाइनफोर नांगौब्ला बारा थांगोन आरो ओरैनो सिमफोलब्लाथ' सिमफोलब्ला गांसेयाव फासस'सो थांनो हागौ आरो ओरैनो डिजाइनफोर थाब्ला सातस' आठस' बिफोराव हरगोन हागोन आरो औ औ जागोन जागोन जानायाथ' औ औ जागोन एसे थाब माबाब्लानो जाबाय नाम्बारफोरखौ दङ दङ दङ औ जागोन ओं दे औ जागोन दे औ दे होमब्ला दे औ दे औ दे